ہم نے فلم کی رات کا پلان بنایا تھا لیکن مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ ٹکٹ کی بکنگ مکمل ہوئی یا نہیں میں نے بک مائی شو پر ایکس وائی زیڈ فلم کے لیے بکنگ کی تھی یہ رہا ریفرینس نمبر بی ایم ایس ایک دو تین چار پانچ کیا تم میں سے کوئی ایک پلیٹفام پر جا کر چیک کر سکتا ہے کہ بکنگ کنفرم کنفرم ہوئی ہے یا نہیں تاکہ ہم آگے کا پلان کر سکیں